हेल'

मा खालामदोंब्रा बे ए नों बे आसामनि इउटुउबार रिन्थु बर'खौ सिनायगोनना सिनायाब्रा

माथ माथो बेना इउटुबआ नोगोद बार बारायथारबाय चेनेला

जोंहाबो इउटुउबारसो जानागसिगोनलै माथो इउटुउब आवसो नोगोर खामायोनो मानसिफ्रा ए

माथो इउटुउब जोंसो बांसिन खामायोनो नोंहालाय मानोथो डिलेट खालामफिननांगौ जाखो

मालाय माथो रिन्थु बर' मोनहा नोगोर खामायथारोनो बेजोंनो इउटुउब जोंनो

आंबो आंबो गोसोसो होबायलै इउटुउबार जानोसै

बेसोरबायदि अबावबा पार्कआव अबेबा माबायाव बेरायलाबायनायखौ होलाबायसैब्रा थांलाय फैलाय कलेजाव थांलाय फैलायखौनो औ गाबोनफोरनो खुलिनसैदां आङो खुलिना होदो आं रोंलाय लाङाबोलै औ औ दे होमब्ला गाबोन दे